हाँ जी बोलो

अच्छा अच्छा शादी कहाँ की है शादी कहाँ की है मैरिज गार्डन में हाँ तो फिर भी उन्होंने ख़र्चे का क्या बताया कितने तक का सेट लगवाना है नहीं हमारे पास तो सब तरह का उपलब्ध है मतलब बहुत ज़्यादा हैवी चाहे तो ज़्यादा हैवी भी करवा सकते हैं है ना हाँ तो उस हिसाब से करना है है ना है ना देखो पीछे साइड तो अपन अच्छे फूल वग़ैरह लगाकर अच्छा सजा देंगे डेकोरेट कर देंगे और जो नीचे का एरिया रहेगा वह सीढ़ी पास वहाँ अपन गमले वमले रखवा देंगे है ना और बाक़ी रहा बीच का जो सेंटर की लाइन रहेगी वहाँ अपन फ़ायर फ़ायरवाॅल लगा देंगे है ना वहाँ पर ऐंगल भी ऐसे हिी आएगा फ़ोटो वग़ैरह भी अच्छी आएगी दोनों साइड हाँ वह भी करवा देंगे दोनों साइड फूल भी लगवा देंगे और वह फूल फाइटर आता है ना वह भी लगवा देंगे अपन मतलब बाराती वग़ैरह उनके ऊपर हाँ हाँ टेंट के बाहर टेंट के अंदर दोनों साइड लदवा देंगे अपन और जो स्टेज रहेगा उसकी सीढ़ी उनपर भी रखवा देंगे दोनों साइड

हाँ हाँ वह तो देख लेंगे अपन कैमरा तुम्हारे कैमरे में एडिटिंग वग़ैरह अच्छी हो जाती ना मतलब है ना पूरी वीडियोज़ बनाने बनाना अच्छी पूरी शादी की एक नंबर एडिट करना हाँ चलो ठीक फिर और